पक्षी सब जे घोसला बनबै छै से हमहुँ अहाँ जे देखै छियै से बड़ा कटिंग जाल जेकाँ जे देखैयोमे ओ सुन्दर लगै छै कतौ फेक देबै तऽ उरि नहि जाए जेना लागत जे डोरी से एकरा बान्हिके रखने छै चिड़ियासभ अपन लोल सऽ जेना पथिया बुनैत छै देखैत हेबै तहिना ओकरा बुनै छै आओर केहन बढ़िऑं रौद बसात सबटा ओकरा सहन करै छै जेकि हमरा अहाँके देखैयोमे नीक लगैया चिड़ियाके घोसला छियै पक्षी सब जे रहत डोरियै रस्सी ओकरा घोसलामे परल रहै छै अण्डा रहै छै कतौ नहि खसल छै